कोन सब्जी लेबै

सए रुपए किलो छै

नहि नहि कम कहाँ होइए एहिमे कम करबै तऽ हमरा फेर कैसे होतै ओहिसँ कि इतना महँगा तऽ हम खरीदिएके लाबैत छियै ओहिसँ कैसे कम होतै कुछ होतै तऽ मतलब कि दस बीस कम करि देबै एहिमे आलू पचास रुपए किलो छै हँ ओइसे थोड़े होइत छै ओतेक ना होइत छै परवलमे कम करबै आलूमे कम करबै तऽ कैसे होतै अच्छा होतै तऽ चलू पैंतालिस टके लऽ लैत छै हँ हइ ओ अस्सी रुपए किलो छै अच्छा ले ली हँ ओ भी छै ओ तऽ महँगा अभी छलै अभी तऽ दू सएके किलो छलै टमाटर अच्छा ठीक हइ तऽ कुछ कम हो जेतै लऽ लू ओ सभ एक सए बीसके लऽ लू

केतना कम करियै सए रुपए किलो लेबै तऽ हमरा महँगा न पड़तै घाटा पड़ि जेतै तऽ फेर हम कैसे खरीदके लयबै अच्छा ठीक हइ तऽ ले ली सए ए रुपए किलो तीनोके भऽ गेलै मतलब कि अस्सी रुपैआके अहाँकेँ भिण्डी हो गेलै पैंतालिस रुपैआके आलू हो गेलै आ आरो कथी लेने छलियै हँ तऽ टमाटर सए रुपैआके हो गेलै सभ ठीक हइ तऽ ले जाइ आई